ہلو کیا میری بات اوبر آٹو سروسز سے ہو رہی ہے جی میں رام بن سے بول رہا ہوں اور مجھے ایمرجنسی میں کام پڑا ہے اور مجھے سری نگر ایئرپوٹ پہنچنا ہے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس ٹائم کوئی آٹو دستیاب ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں بھی اوبر آٹو سروس میں نے استعمال کی ہیں تو آپ کا فیڈبیک تو آپ کی سروسز جو ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی آٹو دستیاب ہوتا تاکہ میں اپنے منزل تک پہنچ جاؤں تو آپ کی مہربانی ہوگی